आमचे गांवचे लोक आपल्या भुरग्याक पोलियोचो बरपाची खातीर टिका घेवपाक वावुरतात जेणवे पोलियो मोही चोलता त्या वेल्यार आरोग्या कार्याकर्ते घरा घरा जायतात आनी पांच वर्सां काची भुरग्याक पोलियोचो टिका दितात लोकांक ह्या टिका घेवचें मानता जायना आसा आनी ताची पोरी गोरांत आसता ताका खातीर करता लोक आनी शिक्षक पोलियोचो संदेश लोकांक सांगता आनी सोगल्यांक टिका घेवपाक उत्साहीत कोता आमकां गांवांत लोक आपलो कार पील स्वश करता आनी पोरक बरोबोर हातान दवपाक शिकयता जें कावें नावे लोक गायात गांवांत येता तेंचें बरोंंवंक तल्क जालस जाला आसा की ना तें शिकोवप करता ह्या सोगल्या लोकांचो मेळून काम कोतात आनी आमचे गांव पोलियो मुक्त आसा आमी ह्या रितीन पोलियोचो रोग आमकां गांवान येवपाक दिवपाचें ना सो आमी हें सोगळें कोताक आमचे भुरगींक पोलियोचे सेफ करूं